हमरासभके गाँव घरके मामिलामे जे हइ लड़ाइ दङ्गा भेल मोकदमा भऽ गेल जाहिमे केसमे हम दू भाय मुद्दालय भेली दस बीघा जमीनके जे हइ से हमरा केस चलै छल हन ताहिमे जे हइ से सरकार मे फैसला होइत होइतमे जे हइ से फैसला भेल तऽ हम खेत पथार जोति रहली हन गाँव घरके लड़ाइ दंगामे कोर्ट कचहरी दौड़ली थाना गेली थानामे दरोगा बड़ा बाबू जे हइ से पैसा लए कऽ काज नहि कयलक कोनो काज नहि काम नहि कयलक काम नहि करयके मतलब हमरा सभसँ पैसा टानयके लिए लै के लिए बहुत हरान करै छलय तऽ एहिके मामलेमे केस मोकदमामे भी बहुत परेशान भऽ गेलियै हमसभ एहि लऽ कऽ हमसभ उजड़ि फुकि गेली मोकदमामे मोकदमा लड़यमे कोनो फायदा नहि हइ जाहिमे सामाजिक स्तरसँ फड़िया लै छी तऽ ओ भी अति उत्तम भऽ जाइए जाहिमे हमसभ मोकदमामे मोकदमाके पाछू कोर्ट कचहरी दौड़ैत दौड़ैत बहुत दौड़लहुँ दौड़ि कऽ बहुत हमरासभ जे हइ से ओकरा परेशान भेली एहि परेशानीमे हमसभ बहुत लॉस कयली मोकदमा चीज कोनो बढ़िआँ नहि हइ बहुत खराब चीज हइ जे आदमी नहि बुझै छथिन ओ आदमी झटसँ उठै छथिन मोकदमा कर दै छथिन कोर्ट जाइ छथिन थाना दौड़े छथिन पाछू लागल दोसर दलालके पीछा दौड़ै छथिन ओहो दलाल पाइ खाइ छनि बाँकी जे हइ से थानो पाइ खाइ हइ तकरा बाद अपने भी परेशानीमे पड़ल रहै छथिन परेशानीमे पड़लाके बाद ई परेशानी झेलिते झेलिते जे हइ से लोक परेशान भऽ जाइ छै परेशान भऽ जाइ छै पैसा आर्थिक स्थिति ओकर जे हइ से गम्भीर कऽ दै हइ गम्भीर कयलाके बाद लाचार भऽ जाइ हइ लोक ओहिमे जमीन बेचय पड़ि जाइ हइ लोककेँ सामान बेचय पड़ि जाइ हइ माल मवेशी बेचय पड़ि जाइ हइ मोकदमामे लड़िते लड़िते लोक उजड़ि जाइ हइ एहिमे मोकदमा पाछू जे हइ से कोर्ट न्यायालयमे भी आइ काल्हि जे हइ से घूस पेंच चलै छै लोक ओकीलके पाछू बौआइत बौआइत जे जे ओकील पढ़बै छै से लोक पढ़ै छै ओहिके पाछू जे हइ से रुपैआ बहुत खर्च होइ छै हमहूँसभ बहुत तबाह भेली एहि मोकदमा लए कऽ चारि गो पाँच गो केस भेल ओहिमे बहुत लड़ली तऽ एहिसभ लऽ कऽ बहुत तबाही भऽ जाइ छै केस मोकदमामे नहि जाइके चाही लोककेँ जे हइ से अपनामे बैठक कऽ कऽ सामाजिक स्तरसँ फड़िया कऽ

तऽ कोर्टमे जा कऽ केस करै छथिन परेशानीमे पड़ि जाइ छथिन ओहिके पाछू दलालके पाछू थाना नहि जाइ छथिन एहि दुआरे जे हमरा थाना अरेस्ट कऽ लेत जेल कऽ देत परेशानीमे डालि देत रुपैआ लेत तकर बादो परेशान करत तऽ एहिसभ लऽ कऽ जे लोक परेशान भऽ जाइ छथि ताहि हेतुए नहि जाइके चाही लोककेँ एहिमे मोकदमामे